सीतामढ़ी जिलामे जे हय गाँव घरमे जे हय अभी बागवानी मिशनसँ जे हय पेड़ पौधा लगाबैके व्यवस्था जादा हो रहल छै पर्यावरणके सुधारके लागि आओर सरकारके तरफसँ सभके फ्रीमे जे हय कि बोलै छै कि पेड़ पौधा देल जाइ छै आओर पर्यावरणके हमरा सभके भी देखभाल हमेशा जे हय करैके चाही हँ पेड़ पौधाके जादा काटैके नहि चाही ओकरा लागि जे हय हमरा सभके भी जे हय पेड़ पौधा लगाबैके चाही आओर चुनौती तऽ हर जगह आबै छै हँ आओर कुछौ शरारती तत्व सभ जे हय पेड़ पौधाके उखाड़ि देलक हँ लेकिन सफलता मिलै छै हमरा सभके जे हय अपना जीवन रक्षाके लागि पेड़ पौधासँ ही ऑक्सिजन हमरा सभके मिलै छै हँ तऽ इसभ भी जे हय आओर बाढ़ि यहाँपर जे हय आबैके कारणसँ भी बहुत नोकसान होइ छै हँ बाढ़िसँ सीतामढ़ी जिला बहुत जादा प्रभावित होइ छै जाहिसँ पेड़ पौधा भी नष्ट हो जाइ छै